हलो सर फेडरल बेंक से पंकज शर्मा बात कर रा हूँ सर मेरे पास इंक्वारी जी नमस्कार सर मेरे पास इंक्वायरी आई थी कि आप कार परचेज़ करना चाह रहे नई जी उसके लिए आप लोन की रिक्वायरमेंट चाहते सर कितना लोन चाह रहे हैं आप जी तो कितना आठ से दस लाख कितना चाह रहे हैं पाँच लाख सात लाख दस लाख कितना चाह रहे हैं सर आप आठ लाख की रिक्वायरमेंट हाँ जी सर तो हो जाएगा अभी आप क्या करते हैं गौरमेंट सर्विस में हाँ तो सर आपको तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि आपकी सैलरी आती है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपका सिविल चेक कर लेंगे उसके हिसाब से जितनी वैसे नाइन्टी परसेंट तक फ़न्डिंग हो जाती है एट्टी फ़ाइव से नाइन्टी परसेंट तक फ़न्डिंग हो जाती है और रेट ऑफ़ इंटरेस्ट नाइन पॉइंट सेवन फ़ाइव चल रहा है अभी हमारे यहाँ और आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर अगर प्रोफ़ाइल अगर अच्छी होगी तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा और अगर आप दस से बीस परसेंट डाउन पेमेंट कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा तो आपके मिनिमम डाक्यूमेंट लगेंगे चेक आधार कार्ड पेन कार्ड ओर आपका लास्ट सिक्स मन्थ का बेंक इस्टेटमेंट लगेगा तो एक बार आपकी फ़ाइल लगा कर देख लेते हैं कितनी फ़न्डिंग हो जाती है क्या और अगर ऊपर से अप्रूवल आ जाता है तो काफ़ी आसानी से हो भी जाएगा आप काम वैसे आपकी जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या तो मैं चाहूँगा कि सर आपके डाकुमेंट एक बार मुझे आप वॉट्सअप कर दें सारे तो हाँ जी सर तो एक बार यह पूरे डॉक्यूमेंट दे दें तो मैं एक बार चेक करा लेता हूँ पूरा फ़ाइल लगा कर और जैसे ही अप्रूवल आता है या जो भी डीटेल आती है मैं आपको वापस से सेंड करता हूँ है ना चलिए ठीक है सर ओके फिर मैं कोन्टेक्ट करता हूँ आपसे जी ठीक सर ठीक